हैलो हाँ मैम बोलिए हाँ कौनसा बच्चा मैम

हाँ हाँ बोलिए मैम हाँ ऐसा तो मुझे लगता है मैम वह मैथ मैथ्स में मैथ से है सब्जेक्ट उसका वीक होगा मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है साइंस में हम साइंस और इंग्लिश तो वह अच्छा कर पा रही हैं हो सकता है मैथ्स वीक हो उसका किसी किसी बच्चे का क्या रहता है कि कोई सब्जेक्ट वीक होता है तो वह उसमें थोड़ी सी उसको मेहनत करनी पड़ती है तो आप देख लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देकर के उसको या किसी और तरीके से समझा कर देख लीजिए हो सकता आपकी बात उसको समझ में आ जाए या इतने सारे बच्चों के बीच में वह अपनी समस्याएँ रख नहीं पाता हो बच्चा इस वजह से वह आपसे बात नहीं कर पा रहा हो तो एक बार पेरेंट्स से बात करने कि पहले मैडम आप बच्ची से ही बात कर लीजिए और उसको आप सेल्फ समझा के देखिए हो सकता है सारे बच्चों के बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना कि भीड़ में नहीं पढ़ पाते हैं हो सकता है उसको अकेले से कुछ अच्छा मिले तो वह सीखने का प्रयास कर पाए तो एक आध बार आप आप उसको हाँ सिंगल में आप उसको पढ़ा के देखिए तो हो सकता है कि वह कर ले हाँ तो आ नहीं नहीं ऐसा कोई रूल तो नहीं है और यूँ तो बहुत अच्छी बात है मैडम आप तो बहुत बड़ा काम कर रही हैं कि आप उसको एक्स्ट्रा टाइम अपने घर के लिए दे रही हैं अच्छा जी हाँ हाँ नहीं हाँ अदर सब्जेक्ट में तो वह अच्छी है मुझे लगता है कि मैथ्स उसका वीक है इसलिए उसको उसमें परेशानी आ रही होगी है ना ओके मैम ओके ओके मैम ओके ओके है ना ओके थैंक यू